औ दङ नै बिदिनो गेजेरावनो आंनियाथ' बे खाथियाव मोनसे प्राइभेट स्कुल दंमोन ना बेयो माने जोंनि जोंनि खाथियाव मोनसे गुरुदेब ब्रह्म बरदिं स्कुल होननाय दङ मोनसे रानिपुराव प्राइभेट स्कुल औ बेयाव माने मानसिफोर खिन्थानाय बायदिब्लाथ' बेयाव गासिबो बिदि माबाफोरा मास्टारफोरनि कुवालिटि आरो बिनि ओ बि स्कुलनि कुवालिटिफोरा मोजां होननानै बुंदों आरो ना माने मास्टारफोरनि फोरोंनाय बिनि रुल्सफोरखौ मोजां होननाय खोनादों नालाय आं बियाव सोनो नागिरदों सानदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंहा औ औ औ

अ ओमफ्राय बे फिसफोरालाय बेसेबां होनना बुंदों बिनिआलाय औ औ आं आंनियाबो बियाव बिदिनो थाङो मा माबा एदमिसन नों एदमिसन खालामोबा बियाव बिदिनो फर टाउजेन थांबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय नोङो हस्टेल एदमिसन खालामना होयोबा ओ एदमिसनाव नोङो एकस्ट्रा फर टाउजेन लागोन बिनि उनाव मान्थलि फिस बिदिनो नोङो बे दाथ' जोंनिया माबासोना जेनेबा नार्सारियाव थानाय हिसाबै एसे खम गोग्लैयो आरोना बिदिनो टु थाउजेन फिफटिन हानद्रेद बिदि थाङो आरो मान्थलि हिसाबै दाना गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव बबेबा मोजां बबेबा गाज्रि दं नाथाय बांसिनावनो मास्टारफोरा मोजां दंबाबो फोरोंनायफोरा मोजां जाया आरो मालाबा समाव क्लासफोरा मोजां जाया माने गोरों गोरों जानो सानोब्ला माने गथ'फोरा फरायग्राबाबो माने मास्टारफोरनि थाखाय माखासे समाव रोंजोबा जानो हागौ बेखायनो प्राइभेट स्कुलाव सोहैबा जेब्लायबो माने स्टादिफोरा एसे स्ट्रिक्त जायो ना बिनि थाखायनो स्टादि बे माबाफोराव प्राइभेटाव एदमिसन खालामना होनाय जाबाय आंबो ओ बेहायबो ओ मोजां दे ओम दे दे बिदिबा औ औ